وقت کے ساتھ دہلی کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو ملک کے دیگر حصوں سے نقلے مکانیى شہریت اور معاشی مواقع کی تلاش کے سبب ہوا دہلی کی آبادی کے بنیادی رجحانات و خصوصیات پہلا آبادی میں تیز رفتار اضافہ جو انیس سو اکتالیس میں دہلی کی آبادی تقریباً سترہ لاکھ تھی جو اب دو کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے دوسرا شہریت دہلی تقریباً مکمل شہری ریاست بن چکی ہے دیہی علاقے بہت کم رہ گئے ہیں تیسرا نقلے مکانی یو پی بہار ہریانہ اور دیگر ریاستوں سے بڑی تعداد میں لوگ روزگار تعلیم اور علاج کے لیے دہلی آئے جس سے دہلی کثیر و لسانی و کثیر و ثقافتی شہر بن گیا چوتھا بڑھتا ہوا دباؤ اس آبادیاتی تبدیلی نے رہائش ٹریفک پانی اور ماحولیاتی آلودگی پر دباؤ بڑھا دیا ہے دہلی آج ایک متحرک متنوع اور چیلنجز سے بھرپور مہانگر شہر ہے جس کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے